आपुलकी दाखोवपाक आमचो गोंयचो मनीस तुमकां अं किदे रे बाबल्या खंय गेल्लो रे अं चल मरे आमलेट खावंक बसया चल चायेक या आनी कसो आसा धाकलो बाबू अ आ म्हाजो शाणो तो अ धाकट्या भुरग्याक पिकेन आनी

अशीं उतरां म्हणटलो